किदें रोवप आनी केन्ना रोवप ते शेतकाराकूच खबर आसता ते सगळे क्लायमेट वेदर तेजेर डिपेंड आसता पावसाळ्यान तेमी भात पिकयतात मागीर स म्हयने ते जाले की ते भाजयो पिकयतात तांकां कमी उदक लागता चड उदक तेका लागता तें म्हळ्यार भात तें पावसाळ्यान पिकयता पिकयतात ते आनी कमी उदक लागता तें वर्साचे उरिल्ल्या म्हयन्यांनी